आङो फ्लिपकार्ट आव जिन्स अर्डार खालामदोंमोन एपोल प्रडाक्ट नि ओमफ्राय जिन्स आहाय मोजां सफैयाखै आरो आंनो हामै लुज सो सफैदों बेनिखायनो आं जिन्स खौहाय मोजां मोना आरो